ऑनलाइन मूंखे जैकेट वठिणो आहे ख़रीद करिणो आहे त सभिनी खां पहिरियों मां उन में पंहिंजो पसंदीदो डैनिम ब्लू कलर ऐं पंहिंजी मुंहिंजे ई माप जो वठंदमि जियो जियो माप बराबरु न ईंदी त पोइ उन जी फिटिंग ओड़ी न ईंदी कंपनीअ जहिड़ी त मां उन जे लाइ उहो ॾाढो सावधानीअ सां फ्लिपकार्ट ते उन ऐप में वञी ऐं एमेजॉन आहे उन में वञी ऐं बिग बाज़ार उन अहिड़ा ऐप आहिनि उन्हनि ते वञी मां हिकु हिकु तलाश कंदुमि जीअं वी मार्ट जो बि ऐप ईंदो आहे क्लॉथ जो उन्हनि में वञी मां तलाश कंदुमि सभिनी खां पहिरियों मां लिखंदुमि डैनिम जैकेट खपे नेवी ब्लू कलर उन में मां ॾिसंदुमि उमिरि लिखंदुमि भाई पंटीह खां पंजाह साले वारे जे लाइ कहिड़ा आहिनि त हू पंहिंजो डिज़ाइनूं ऐं कलर ऐं हो माप ॿुधाइनि जंहिंमें माप लिखंदमि त मीडियम साइज खपे मीडियम साइज ते हो ईंदो उन में मां ॾिसंदुमि सभिनी खां सुठो कलर ऐं गैरेंटी कंपनी कहिड़ी आहे उहा पसंदि करे अघु ॾिसंदमि कंहिंजो वाजिबी अघु आहे कंहिंजो वधीक आहे कंहिंजी टैक्स वधीक आहे या ऑनलाइन घुराइण सां केरु जेको आहे सो डिलीवरी चार्जिस थो वठे केरु डिलीवरी चार्जिस नथो वठे ऐं ऐं कैश ऑन डिलीवरी केरु थो करे ऐं हू घणनि ॾींहनि में वापसीअ जी बि गैरेंटी ॾियनि था भाई अठनि ॾींहनि में पसंदि न अचेव त वापसि कयो त ईअं सभु मां हिकु हिकु विचूर सां ॾिसी पोइ जेके जेके मूंखे सुठा फ़ाइदा लॻा ऐं थियो त उहे उन उहे उहे मां अलॻि अलॻि विकल्प ॻोल्हींदसि ॻोल्हे करे ऐं आराम सां दिमाग़ सां बुद्धिअ सां तलाश कंदसि तलाश करे सम्झो मूंखे भाई हिकिड़ो वी मार्ट में ऐप ते डैनिम नेवी ब्लू कलर जैकेट मीडियम साइज हुन अघु लिखियो भाई पंदरहां सौ डिलीवरी चार्जिस न ऐं पैसा कैश ऑन डिलीवरी ॾींदा ऐं तव्हांखे जेको आहे सो डिलीवरी चइनि ॾींहनि में मिलंदी त मां उन खे क्लिक करे ऐं उहो आराम सां बुक करे छॾींदसि जी हो मुंहिंजे घरु अचे सम्झो चइनि ॾींहनि में आयो मूंखे वणियो त मां ख़ुशि थी उन खे जेको फीडबैक चवंदा आहिनि उन खे मां गुड लिखी करे अॻियां वधाईंदसि न त उन लिखियो आहे भाई तव्हां हफ़्ते में वापसि कयो त मां उन्हनि खे वापसि करे छॾींदुमि पर घणो करे इहे जेके डैनिम जा जैकेट हींअर हलनि पिया उहे वी मार्ट में तमामु सुठा रखियल आहिनि ऐं फ्लिपकार्ट ते बि सुठा पर एमेजॉन में थोरी विचाई करे छॾींदा आहिनि अघ जी बि कंदा आहिनि कपिड़े जी बि कंदा आहिनि ऐं ॾेखारींदा फ़ोटो सुठो आहिनि पर जेॾीमहिल ओड़ो ईंदो कान्हे जेको उन में एमेजॉन में हूंदो आहे त उहो तव्हां सावधानी रखिजो मां त चङी तरह सभु ॻोल्हे जाचे परखे पोइ ई बुक कंदो आहियां तफ़सीलीअ सां आराम सां